اردو زبان بہت اچھی زبان ہے بہت پیاری زبان ہے اسے بہت لوگوں نے اسے بہت استعمال کیا ہے ہم لوگ بھی اس کو کرتے ہیں پہلے زمانے میں یہ زبان بہت لوگ استعمال کرتے تھے آج کے زمانے میں کم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ اچھے طریقے سے اسے یوج کر رہے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہے لکھتے بھی ہے اسی لیے اردو زبان کا استعمال کرنا چاہیے اردو زبان بہت ہی پیاری ہے بہت تہذیبی ہے اس میں بات کرنا بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس لیے ہر کسی کو یہ زبان بولنا چاہیے اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے اور بہت سارے ایسے شاعر گزرے ہیں جنہوں نے اردو زبان کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہے اور لکھے بھی ہے اردو زبان کے لیے اردو زبان کی تعریف میں اس کے بہت اچھی زبان ہے اور ان کو بولنا بہت لازمی ہے اور اس میں پڑھنا بھی چاہیے اور ہندوستان کے ہر بچے کو بھی ان کے لیے جانکاری دینا چاہیے اس کو پڑھانا چاہیے نہ کہ اس کو دبانا چاہیے انہیں بڑھوتری دینا چاہیے اردو زبان میں تاکہ اسے اچھے طریقے سے استعمال کرے اسے پڑھیں لکھیں اردو زبان کو اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا استعمال کرنی چاہیے پڑھنا چاہیے انسان کو اردو زبان کے بارے میں بہت سارے شاعر نے اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں اور پہلے زمانے میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہی ہوتا